हमर प्रिय पोथी भेल प्रेमचन्द्र जीके द्वारा रचित उपन्यास ओइमे हर तरहके कहानी हर तरहके घटना वर्णन कयल गेल छै प्रेमचंद्र जीके उपन्यासमे समाजमे भऽ रहल कुरीतियाँ अइसब चीजके ज्ञान भेटै छै ई कुरीतियाँ कतौ सँ नीक नहि छै ई सब तऽ बहुत एक घृणित चीज भेलै लेकिन जानलाके बाद पढ़लाके बाद उपन्यास पढ़लाके बाद ओइसब चीजके शिक्षा भेटै छै ज्ञान भेटै छै तखन ओइ पोथीमे ओइसँ हटै बचैके ओइसँ निपटारा लेबैके भी विषय वस्तु देल गेल छै जे पढ़लाके बाद समझलाके बाद आदमी ओकर पालन अगर करै तऽ ओ सारा कुरीतिसँ बचि सकै जेना पहिले समाजमे चलै छलै अपनेके बाल विवाह ओ सारा चीज आब तऽ नहिके बराबर देखैके भेट रहल छै ई सारा चीजके शिक्षा एखनके पीढ़ीके लोगके प्रेमचंद्र जीके उपन्यासके जरिये भेट रहल छै हुनकर उपन्यास सब बहुत फेमस फेमस सब छनि बहुत प्रसिद्ध सब छनि जाहिमे हर तरहके घटनाके बारेमे विशेष रूपसँ प्रकाश डालल गेल छै जे बहुत शिक्षाप्रद छै बहुत प्रेरणादायिक छै एखनके समाजके लोगसब ओ सारा घटनासँ अवगत भऽ कऽ आओर ओहिसँ बचि कऽ केना रहथिन केना छलथिन ओ सारा चीजके शिक्षा प्राप्त कऽ के आओर ओकर पालन करै छथिन प्रेमचंद्र जीके उपन्यास पोथी बहुत हमरा नीक लगैए पढ़ैमे नीक लगैए सारा तरहके सब तरहके घटनाके बारेमे भी जानकारी होइए आओर ओइ घटनासँ अपनेआपके केना बचाकऽ रखबै चाहे समाजके परिवारके लोगके केना बचाकऽ रखबै सेहो सब चीज अध्ययन कयलाके बाद जानकारी होइ छै आओर तहन हम ओइ चीजके पालन करैके भी प्रयास करै छी भरपूर प्रयास करै छी